हलो पावर हाउस कस्टमर केयर हरिओम मां ठाकूरी ॻाल्हाए रही आहियां मां अजमेर जी रहंदड़ आहियां मां हाणे वेझिड़ाईअ में माकड़वाली ॻोठ में हिकिड़ो प्लॉट वरितो आहे ऐं हाणे मां चाहियां थी कि उते ई वञी करे रहा जॻहि ठहिरायां त जॻहि ठहिराइण जे लाइ मां मुआइनो कयो त उते इलैक्ट्रिक सिटी जी लाइन काने त तंहिं करे मां तव्हां खां ॼाण वठण पिए चाही कि मूंखे उते कनैक्शन खपे उन जे लाइ मूंखे छा करणु घुर्जे ऐं एप्लीकेशन कंहिंखे लिखणु घुर्जे कंहिंजे नाले सां मां एप्लीकेशन लिखी करे सबमिट कयां ऐं इन इन खां सवाइ उन एप्लीकेशन सां गॾु मूंखे कहिड़ा कहिड़ा कागर लॻाइणा पवंदा जंहिं सां मुंहिंजो कम जल्दी सां जल्दी थिए त ईअं जा ॼाण ॾियण जे लाइ मां तव्हां खे फ़ोन करे रही आहियां जे करे ईअं ॼाण तव्हां मूंखे ॾींदव त ॾाढी वॾी महिरबानी थींदी